हांव वॉशिंग मशीनाचो वापर करीना आमगेर सगळें कपडे एका बालदेंत धुतात कमीत कमी उदक वापरपाचें आमीं मनार घेतलां कपडे स्वच्छ जाले की जाले मशिनांत जर तर कपडे धुले जाल्यार चड प्रमाणांत उदकाची वेस्टेज जावूं शकता त्या खातीर पयलींच्यान आमी हातांनूच कपडे धुतात